आङो रावनोबो सावगारि कार्ड खिनानै हरफेराखै आंनि फंबायनि हाबायाव कार्ड हरदोंब्लाबो आं बाजारनिफ्राय बायनानैसो हरदों मानोना आं आखिनो रोङा आखिनो रोंगौब्लाबो आं मोजां आखिनो रोङा बिनिखायनो आं हाथायनिखौसो फाथायनानै हददों बेखायनो सोलोंनांगौ आं आनि आखाइजों लिरनानै हरोमोनला आंनि गोसोआ गोजोनगौमोन बिनिखायनो गासिबो फरायनाय आखिनाय गासैखौबो सोलोंनागौ मावनायावनो होन सानगारि आखिनायावनो होन फरायनायावनो होन गाव गावनि आखाइजों लिरोला आखियोला गोजोनो मानसिफोरजोंबो बाखनाय जायो जेरै संनाय खावनायाव ओंख्रि ओंखामफ्रा गोथाव जायोब्ला जेरै जों बाखनाय जायो बेबायदिनो लेखा फरायनाय आखिनाय कार्ड बानायनायफ्रावबो जोङो बाखनाय जायो उमुगा मोजांथार सावगारि आखिनायाव कार्ड बानायनायाव इदि होन्नानै जों बाखनाय जायो बिनिखायनो फरायनाय आखिनाय जोंनि गासिबो जेननो नाङा बेफोरखौ सोलोंनानै लानांगौ बयजोंबो बाखनाय जानांगौ जिखि खामानि मावा मानो संनाय मावनाय गासिबावबो आखा फाखा सोलोंनांगौ